औ हेल'

औ बेवाइ मा मा मैगं दं उम

आमफ्राय आमफ्राय मा मा दाम औ मैगं नांगौमोन आमफ्राय मा मा दाम जोगोनारफ्रा थाइबेंफ्रालाय आमफ्राय माहोनो सबाइ बिमाफ्रा नांगौमोन ओ औ खुमब्राफोर दङ खुमब्राफोर खुमब्राफ्रालाय खुमब्राफ्रा

ए बुरजा दंथारोना उम उम उम

अ औ औ औ उम उम दामफ्रा एसे खम बेस जाया

मोजांना आमफ्राय मैगंआथ' मोजां मोजां उम ए

ए उम आमफ्राय दे गाबोनफोर आं सोंहरखादोंमोन आरो गाबोनफोर नायनोसै ओं जोसा ओं गोदानखौ माबानानै फुरानाखौसो हरगोन नामा नोंलाय फुरानाखौसो हरगोन ओं उम उम

दे आंनो उम मोजांखौ हरदोब्रा

बुरजा लाबोगोन ओं ए उम लकेल आलु दंना सालाननि नङा औ ओं दे होमबा बेवाइ उम जायखिया र' लायनोसै औ दे होमबा दे औ दे दे